میں نے حال ہی میں آن لائن کئی ویب سائٹس پر جا کر ان دو کیمراز کے جائزے پڑھنے شروع کیے میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی خصوصیات تصویر کے معیار اور قیمت کے لحاظ سے ان کا موازنہ کر سکوں ایک کیمرے کے بارے میں صارفین نے لکھا تھا کہ اس کی تصویر کا معیار خاص طور پر کم روشنی میں بہت شاندار ہے اور اس میں بیٹری کی لائف بھی کافی اچھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس کے مینیو کو تھوڑا پچھڑا پایا اور اس کی قیمت بھی دوسرے کیمرے سے کچھ زیادہ تھی دوسرے کیمرے کے جائزے پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ اپنی تیز رفتار پروسیسنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کی بہترین صلاحیت کی وجہ سے بہت مقبول ہے صارفین اس کی استعمال میں آسانی کو بھی سراہ رہے تھے

کچھ تبصرے یہ بھی تھے کہ اس کی تصویر کا معیار پہلے والے کیمرے جتنا کرکرا نہیں تھا اور اس کی بیٹری لائف بھی اوسط درجے کی تھی ان جائزوں نے مجھے دونوں کیمرے کے اچھے اور برے پہلوؤں کو سمجھنے میں بہت مدد دی ہے اب میں ان معلومات کی بنیاد پر زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہوں